डांसर भी डांसर भी सब कुछ होता है नसीब नहीं होता है तो कला है कला सबके पास नहीं आता है तो सरस्वती की मेहरबानी होती है उन्हीं को डांसर को लोग कहीं कहीं गलत निगाह से देखते हैं तो कहीं कहीं सही निगाह से देखते हैं डांसर एक ऐसा समाज है कि डांसरो के बिना कुछ नहीं चलता है अगर आप देखें तो फ़िल्मी दुनिया में भी जाएँगे तब भी डांस सब देखेंगे डांस देखेंगे नौटंकी नाच होगा उसमें भी डांस देखेंगे बर बारात हुआ उसमें भी आप डांस देखेंगे लेकिन रही सवाल है कि कोई कोई समाज गलत निगाह से देखता है कहता है डांसर नचनिए तो है अब कहीं कहीं डांसरों को अच्छे निगाह से अच्छे समाज में अच्छे पहचान देखा जाता है डांसर की प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो सीधे डांसर नहीं बनते हैं उनके पास मजबूरी होती है चाहते हैं तो सभी की हम डांस करें हमारा भी दुनिया में नाम लेकिन ऐसी थोड़ी होता है इस सबके पास विराजमान नहीं होते हैं यह जब तक की प्रकृति की देन है जब प्रकृति उनको देता है तभी उनके पास आता है और नहीं तो यहाँ तो रुपया पैसा दे दे करके भी डांस नहीं सीख पा रहे हैं सबके बस का हइये भी नहीं है ना यह डांस जो है एक कला से पर पूर्ण है कि डांस कैसे होता है डांस की बारे में क्या होता है यह सबको नहीं पता है रही सवाल यह कि डांसर भाई अपने संघर्षपूर्ण कहानी से अपने संघर्षपूर्ण से सारे दुनिया को उत्तेजित करते हैं सारी दुनिया को आकर्षित करते हैं सारी दुनिया को मोह लेते हैं यही उनका जो है प्रक्रिया है यह ही उनका जो है समाज में पहचान है